हम अपना इसकुलमे नैटमे तऽ नहि रही हम लेकिन नाटकके जहन तैआरी भेलै नाटकमे एक एक्टर जरूर रही आओर ओ नाटक खेलाकऽ हमसब बस्ती समाजके हर्षित करैत रही आओर नाटकके बहुत बड़ा लीडर रही हमरा सङ्गे बहुत सङ्गी साथी छलथि आओर सबगोटे मिलकऽ हम नाटक खेलैत रही हमरा सबके नाटक चालू छल